जी सब्जेक्ट साढ़ा फवेरट खास करियै हिंदी गै रेही फर्स्ट च हिंदी गै ठीक ही ओह्दे बाद सैकंड चढ़े दूसरी च चढ़े उसलै हिंदी गै रखाई चलदा पंजमी धोड़ी अठमी धोड़ी चलदी हिंदी ही ठीक रेहा हिंदी च ते ओह्दे बाद जिसलै ट्वेल्थ पुज्जेआं ओह्दे बाद असें चेंज कीता सब्जेक्ट ओह्दे बाद असें रखाई सोशियोलॉाजी बगैरा सोशियोलाजी बी ठीक ही डोगरी बी ठीक ही ओह्दे मतलब घरा बारे च दस्से दा होंदा ठीक रेहा हिंदी च

बाकी फवेरट सब्जेक्ट साढ़ा हिंदी जां डोगरी अते दो साल चलदी रेही ते डोगरी स्हाड़ी चली इयां बाह्र्मी बाद स्टार्टिंग असें हिंदी गै पढ़ी बाकी टीचर बी ठीक हे हिंदी पढ़ाने आह्ले ते हिंदी साढ़े जेह्ड़े स्टार्टिंग फर्स्ट शा लेइयै बाह्रमीं धोड़ी असें हिंदी गै पढ़ी

बाह्रमीं बाद असें डोगरी ते सोशियोलाजी रखाई उड़ी ओह्दे ओह्दे बी ठीक गै रेहा ते हिंदी मतलब साढ़े जेह्ड़े जे एंड के च हिंदी